जाम दफ़ा अहिड़ो ॾिठो वेंदो आहे त मीडिया पक्षपातु वारो समाचार ॾींदी आहे जो तमामु बुरी ॻाल्हि आहे घणेई दफ़ा अहिड़ो थींदो आहे सभिनि नेताउंनि जे विच में या कंहिंमें अगरि हू पंहिंजी राय प्रस्तुत कंदा आहिनि त प्रस्तुत कंदे कंदे हीअ विड़ी पवंदा आहिनि उहेई पक्षपात सॼो मीडिया पंहिंजे कव चैनल खे वधाइण लाइ करे ॾेखारे वेंदी आहे पर मीडिया खे इहो न करणु घुरिजे इनसां देश में वाद विवाद झगड़ा वधनि था देश में झगड़ा वधनि था ऐं हीअ सभु मीडिया जे करे थिए थो त इन लाइ घणेई दफ़ा मीडिया खे सम्झी करे जेको हकीकत आहे उहो ॾेखारण खपे सच्चाईअ जे रास्ते ते हल हलिणो रस्ते ते हलिणो खपे पर जाम दफ़ा ईअं थींदो आहे मीडिया सच्चाई खे न ॾिसी करे ऐं माण्हूनि जे धनन खे ॾिसंदी आहे त हिनमां असांखे फ़ाइदो आहे त असां हिनजे बारे में वधीक सोचूं ऐं हिन पक्ष के वधीक ॾेखारियूं जो सही कोन्हे जेको सच आहे उहेई उन्हनि खे माण्हूनि जे साम्हूं रखिणो घुरिजे जंहिंंसां कॾहिं कॾहिं त अहिड़ो थींदो आहे नंढी ॻाल्हि खे बि वॾो करे वेंदो आहे ऐं उहो झगड़ा एॾा वधी वेंदा आहिनि जाम जीअं देश में उनजे करे माल हानि बि थींदी आहे ऐं घणेई दफ़ा त कर्फ़ियू बि लॻी वेंदा आहिनि त अहिड़ो सभु इहो सभु ॻाल्हियूं मीडिया खे न ॾेखारे करे उने लाइ जेको सुठी सुठी ॻाल्हियूं अन उहे सभु ॾेखारिणो खपे जीअं देश में एकता एकता बरकरार रहे ऐं पंहिंजे प्यार सां रहन त मीडिया में हीअ हिक ख़ामी आहे हूअ न करिणी घुर घुरिजे